بہار کا پٹنہ جھارکھنڈ کا راچی پچھم بنگال کا کولکتہ اتر پردیس لکھنؤ مدھیہ پردیش بھوپال گووا پنجی راجستھان جے پور مہاراشٹر ممبئی